जय मिथिला हँ जी जी कहलहुँ जे हमरा जी हमरा जे छै से बाल्मीकी टाइगर अथी घुमबाक छै तऽ केना होयतै सर जी हम एखन पटना स्टेशन पर ठाढ़ छी

हँ हँ

हँ आ सर जेना ओहिठाम घुमै बला की सभ जगह छै हमरा कनि चिड़ हाँ हमरा कनि शेर सभ देखनाइ रहऽ चिड़िआ देखनाइ रहै ई सभ देखि सकैत छियै ने हूँ हूँ

हूँ

हूँ जेना सर कोन कोन जानवर छै मोट मोटमे मानि लिअ एकटा

अच्छा

हूँ हूँ हिरनो छै सर

हँ हँ हँ

अच्छा अच्छा तऽ एहिमे सर हँ हँ कहलहुँ जे जानवर साँपो सभ देखि सकैत छी साँप कीड़ा पस मतलब पक्षी सभकऽ सेहो छै हूँ हूँ बगरा हाँ बगरा नीलकण्ठ ई सभ भेट जयतै ने हँ

हूँ हँ हँ

ठीक छै सर